ہاں جی جی جی بولیے کیا چاہیے آپ کو جی کتنا چاہیے آپ کو تو کتنا چاہیے آپ کو مل جائے گا ہمارے یہاں مل جائے گا اور اس کے علاوہ کچھ لینا پسند کریں گے ہاں جی گلاب بھی مل جائے گا جوالا مکھی نہیں ہوتا ہے جی ہمارے یہاں تو لیکسمین ہوتا ہے جوالا مکھی کا پھول تو کوئی ہوتا نہیں ہے ہم نے تو کبھی سنا نہیں ہے یہ سورج مکھی ہوتا ہے جی جوالا مکھی تو کوئی نہیں ہوتا نہیں جی فرنگی جوالا مکھی نہیں ہے جی فرنگی اس کے جو ریٹ ہیں ایک ہزار روپئے کلو ہے جی اس کے ساتھ اور کچھ لیں گے تو اب ہم کچھ کم کر سکتے ہیں باقی تو ایک ہزار روپئے کلو ہے یہ تو اور کچھ اور بھی لیں گے اور کچھ ہے کیا اس کے ساتھ جوالا مکھی تو ہمارے پاس ہے نہیں نا فرنگی پینس تو مل جائے گا آپ اس کے جگہ گلاب لے لیجیے سورج مکھی لے لیجیے ارے بھیا ہمارے پاس جوالا مکھی نہیں ہے فرنگی نہیں فرنگی پینس ہے اور اس کے بعد گلاب کا مل جائے گا سورج مکھی مل جائے گا جیسمین مل جائے گا جی چلو ٹھیک ہے لگا لیں گے نو سو روپئے کلو لگا لیں گے ہم فرنگی پینس ٹھیک ہے چلو آٹھ سو روپئے کلو لے لو آپ چلو ٹھیک ہے اوکے آ جائیے آپ